धार्मिक अन्धविश्वासमे हम हमरा कोइ भरोसा नहि छै यहाँ कहै छै वहाँ भूत रहै छै एहिपर हमरा कोनो भरोसा नहि छै कहाँ एक तान्त्रिक कहै छै कि ईवला माला पहिन लह एहिसँ भऽ भऽ जानि नौकरी भऽ जाय तऽ इसभपर हमरा कोनो भरोसा नहि छै नौकरी आर नहि होइ छै इसभसँ नौकरी अपना बलपर होइ छै जहाँ कहै छै भूत धऽ लै छै अइसन कोनो बात नहि होइ छै जे यहाँ भूते रहत इसभ मायारूपी हो होइ छै कभी कभी र रहै छै तऽ कखनहु नहि रहै छै इएह लए कहै छै यहाँपर भूत धऽ लै हइ अइसन कोनो बात नहि हइ कखनहु जयबै आ भूत धऽ लेतै अइसन कोनो बात नहि हइ भूत धऽ लेतै इसभ अन्धविश्वास छै एहिपर विश्वास एक्को रत्ती नहि हम करै छियै कि एहिपर विश्वास करल जाय अन्धविश्वास छै इसभ विश्वास जे एहिपर करू कि विश्वास हो सकय कोइ तान्त्रिक कहै छै अहाँके कि माला ई लऽ लए आ पेन्हू एहिसँ अहाँके भूत प्रेत आर नहि धरत अइसन कोनो बात नहि छै कि मालापर भूत प्रेत आर नहि होइ छै माला आर नहि पेन्हू आओर कोशिश करू अन्धविश्वास छै इसभ माला कोइ कहै हइ कि ई माला लिउ अहाँ धनी मनी भऽ जायब ई ई रूद्राक्ष लिउ धनी मनी भऽ जायब एहि सभसँ कोनो विश्वास नहि राखू एहिसँ खाली ठकैए ठक ठुक करतै आओर किछु नहि अइसे अन्धविश्वास एकरे कहै छै अन्धविश्वास एगो भ्रम हइ अन्धविश्वास विश्वास एहिपर एक्को रत्ती नहि करयके चाही काहेकि इसपर खाली ठक ठुर आओर माला वारे बारेमे कहै छै माला अहाँ अन्धविश्वास छै किएकि अन्धविश्वासपर एक्को रत्ती नहि अहाँ राखू विश्वास करू जे जे चीजपर ओकर विश्वास होयके चाही माला लऽ लयसँ से कोनो फायदा नहि छै अहाँ अपना कर्म करबै तब होत काहेकि कर्म ही सभकिछु होइ छै कर्म ही सभकिछु होइ छै काहेकि कर्म एक एक काम होता है काम होइ छै काम अपना काम करो किसीपर भरोसा नहि कर करयके छै आ ई समझू कि ई भइए जयतै माला लऽ लेबै तऽ या रुद्राक्ष लऽ लेबै तऽ भइए जयतै नौकरी अइसन कोनो बात नहि छै नौकरी आर नहि होतै अपना कर्म करबै तऽ हो जेतै नौकरी एहिसँ नहि होतै नौकरी आर विश्वास अन्धविश्वास छै इसभ विश्वास एहिपर करू कि भऽ जाय काहे किएकि विश्वास एहन चीजपर करू कि भऽ जाय नहि तऽ धार्मिक विश्वास अन्धविश्वास छै इसभ माला लेबै तऽ इसभ अन्धविश्वासे छै अपना कर्म करबै तब होत नौकरी आर नहि तऽ नहि होत अपना कर्म करू अपना का काममे ध्यान दियौ तब होत नौकरी